हा मां ध्यानु ऐं प्राणायाम बि कंदी आहियां ध्यानु हिंदू धर्म भारत जी झूनी विद्या खे संदर्भ में महर्षि पतंजली द्वारा विरचित योगु सूत्र में वर्णित अस्थायंग मां हिकु आहे ध्यानु करण सां मन शांति थींदो आहे जंहिंखें योग जी भाषा में चित शुद्धि चइबो आहे प्राणायाम प्राणायाम खे धरती जी संजीवनी चवण में ईंदो आहे प्राणायाम कंदे वक़्तु मूलाधार चक्र ते ध्यानु ॾियणो पवंदो आहे प्राणायाम योग जे अठ अंग मां हिकु आहे अठ योग में अठ प्रक्रिया थींदी आहे यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्यायार धारणा ध्यानु ऐं समाधि प्राणायाम माना प्राण प्लस आयम इन जो मतिलबु आहे की प्राणायाम सां प्राण प्राण सां प्राण खे लंबो करिणो या त जीवन जी शक्ति खे लंबो करिणो